ناسک ضلع میں روزگار اورذریعہ معاش کے اہم ذرائع زراعت صنعت خدمات اور خود روز گار ہیں ناسک ضلع ایک زرعی ضلع ہے اور کھانے کی اشیاء کی ایک وسیع رینج چاول کپاس اور دالوں کی پیداوار کرتا ہے ناسک ضلع میں کئی کارخانے ہیں ناسک ضلع میں ایک بڑا خدماتی شعبہ ہے جو تعلیم صحت کی دیکھ بھال اور مالی خدمات فراہم کرتا ہے ناسک ضلع میں بہت سے لوگ خود روزگار ہے جو اپنی دوکانیں کاروبار اور فارم چلاتے ہیں ناسک ضلع میں لوگ عام طورپرسرکاری ملازمتوں کو نجی ملازمتوں پر ترجیح دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمتیں زیادہ محفوظ ہوتی ہیں اور زیادہ تنخواہ دیتی ہیں بےروزگاری کم کرنے کے کچھ طریقے صنعت اور فارمنگ میں ملازمتوں کو فروغ دینا نئی کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینا لوگوں کو مہارت کی تربیت فراہم کرنا تاکہ وہ زیادہ ملازمتوں کے لیے قابل ہو